مجھے ایگزام لکھنے جانے کے لیے کیب یا آٹو بک کرانا تھا میرا ایگزام میڈیچل ملک ملکہ جگری میں ہے میں نے آٹو بک کرایا آٹو آٹو بک کرایا آٹو والے کا نمبر آیا آٹو والے سے پوچھا کہ مجھے میڈیچل جانا ہے نوماگریس ٹیکنالوجی کتنا وقت لگے گا مجھے جلد سے جلد پہنچنا ہے ایگزام ٹائم سے آدھا آدھا گھنٹہ پہلے وہاں پر مجھے رہنا ہے میں نے آٹو ڈرائیور سے کہا کہ مجھے ٹائم سے پہلے پہنچا دیں آٹو ڈرائیور نے کہا کہ اسے شارٹ کس راستہ اختیار کرنا پڑے گا وہاں کی سڑک کی تعمیر ہو رہی ہے اس لیے تھوڑا بہت آگے پیچھے ٹائم ہو سکتا ہے آٹو ڈرائیور نے کہا کہ میں آپ کوٹائم پر پہنچا دوں گا پھر آٹو ڈرائیور نے مجھے لے کر گیا راستے میں سڑک بن رہی تھی سڑک کی تعمیر ہو رہی تھی ویاں تھوڑا سا وقت لگ گیا تھوڑا سا وقت لگ گیا آٹو ڈرائیور نے مجھے اپنے ٹائم کے حساب سے برابر ایگزا امتحان میں مجھے لے کر گیا